وعلیکم سلام جی جی ہو رہی ہے بولیے کون سی مچھلی چاہیے آپ کو جی جی بولیے جی جی یہاں سپول ضلع میں صرف فیمس مچھلیاں یہاں ریہو ہے سنگی ہے مانگور ہے اور کوائی مچھلی سب ہے یہ سب ہے یہ سب مچھلی جیادہ فیمس ہے تین چار مچھلی جو ہے ہمارے سپول ضلع میں کافی فیمس ہے جی سب سے اچھی مچھلی تو سنگی یا مچھلی اور ریہو مچھلی سب سے زیادہ اچھی ہے مچھلی ان دونوں میں سے آپ کون مچھلی چاہیے جی جی جی ریہو مچھلی جو ہوتا ہے وہ کافی اچھی مچھلی ہوتی ہے جی جی کون سی مچھلی چاہیے آپ کو تو کتنا لینا ہے آپ کو کتنے کے جی مچھلی لینا ہے پانچ کے جی لینا ہے تو میم آپ کو لگا دیں گے دو سو روپے کے جی دو سو روپے کے جی میم لگا دیں گے آپ کو بولیے کتنے میم کتنا روپے کے جی جی جی تو کتنا لینا اور کتنے روپے کے جی لینا ہے ریہو ہو گیا مانگور ہو گیا اور کوائی ہو گیا یہ سب مچھلی ابھی زیادہ تر جو ہے اچھی مچھلی ہے سپول ضلع میں یہ سب زیادہ زیادہ لوگ کھاتے ہیں اور آپ کو بھی آپ میرے انوسار سے آپ ریہو لے لیجیے یہ بہت اچھی مچھلی ہے اور گرئی بھی بہت اچھی مچھلی ہے اور سنگھی بھی ہے میرے انداز سے آپ سنگھی مچھلی لے لیجیے کافی اچھی مچھلی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا جی جی جی بالکل جی جی بالکل تاجا ہے فریش ہے مچھلی ہے ہمارے یہاں سبھی سبھی جو بھی مچھلیاں ملتی ہے سب فریش ملتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک وعلیکم السلام